मुझे पाँच तारीख याद हैं दस जनवरी उन्नीस सौ अस्सी इक्कीस फरवरी उन्नीस सौ तिहत्तर दो मार्च उन्नीस सौ बीस अठ्ठाइस दिसंबर उन्नीस सौ सतहत्तर अठ्ठाइस मार्च दो हज़ार दो